आङो बेखौनो गोनांथि सानोदि बाइकिं खालामनायाव रैखाथिनि गोनांथार खोथाफोरखौ गोसोआव लाखिनो गोनांदि जेब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिलाङोब्ला एबा खाथि खालायावनो हान्थियोब्ला जोङो गाव गावनि रैखथिनि थाखाय लोगोआव लाफानांगोन खर'नि थाखाय हेल्मेट आरो गारिखौ जों मोजां सालायनो थाखाय जोंहा थानांगोन लोगोआव लाइसेन्स आरो बे गारिखौ गुबुन दाबसेनिफ्रा गोजान गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिलांनो एबा सालायलांनो थाखाय आंहा थानांगोन मोनसे ड्राइभिं लाइसेन्स सालायनो हानाय मोन्थाइनि ड्राइभिं लाइसेन्स आरो जोङो गारिफोरखौ रैखाथियै जोङो सालायनो नांगोन सालायनांगौबादि सिफिदाव जोङो सालायनांगोन बिनि अभार जोङो सालायोब्ला जोंहा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन बबेयावबा एक्सिडेन्ट आरो गाव एक्सिडेन्ट जानायजों लोगोसे गुबुनखौबो खहा खालामनाय जाहैगोन बेनिखायनो जोङो स्ल'यै आरो जोंहा सालायनो हानायखिनि सिफिदखौ जोङो सालायनांगोन बिनि अभार जोङो सालायोब्ला जोंहा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो रैखाथिनि थाखाय जोङो गाव गावनि साइडजों जोङो सालायनो गोनां जागोन आरो बायदि रोखोमनि जिब जुनार बारस'नो हागौ बेनिखायनो जोङो मोजाङै जोथोनै जोङो ध्यानै जोङो मोजां नोजोर होनानै जोङो बाइकफोरखौ जोङो सालायनो नांगोन आरो जोङो पुलिस बिफाननि बिथोनबायदि बिसोरनि रुल्स होखानाय बायदि जोङो सालायनो नांगोन अब्लासो जोङो बिसोरनि आखाइनिफ्राय जोङो ग'गोन आरो जोङो बाइकफोरखौ सालायोब्ला बा गुबुन जायगायाव जोङो थाङोब्ला लोगोआव लाफानांगोन जोङो दै आरो मुलिफोर आरो जोङो बाइक सालायोब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थांनानै जोङो थाहैनो गोनां जायोब्ला जोङो लोगोआव लानांगोन जोङो थाग्रा गानग्रा जोमग्रा आरो उन्दुग्रानि लाहार फाहार खालामनांगोन